ہمارے یہاں سدھارتھ نگر میں ایک بہت بہترین کھانا پایا جاتا ہے اور اس میں سے ایک ہے کہ لولا پھارا اور دوسرا ہے سوہینا اور اس کے بنانے کی ٹکنیک اور بنانے کا طریقہ بہت ہی زیادہ بہترین ہے اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ سیٹسفائنگ ہے کہ جیسے ہم لولا پھارا بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دال چاہیے ہوتی ہے اور ہم اس کو ابالتے ہیں ہلکا سا اور اس میں تھوڑا مسالے وغیرہ ڈالتے ہیں لال مرچ اور دھنیا پاؤڈر وغیرہ نمک اور اس کو ملا کر کے ہلکا سا ہم اس کو ہلکا گرم کرتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا کہ ہم چاول کا آٹا لینا ہوتا ہے ہمیں اور اس کو چھوٹا سا بیل کر کے پیڑھے پر چھوٹا چھوٹے روٹی بنانی ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں ہم ہم دال رکھتے ہیں اور اس کو ہیمسفیئر مطلب ہام ہاف میں ایک اولے کو آدھا موڑ دیتے ہیں بیچ میں دال رکھ کر کے اور پھر اس کو جس طرح موموز بنایا کرتے ہیں اسی طرح ہم اس کو ایک پتیلی لیتے ہیں اور اس میں پانی بھرتے ہیں اس کے اوپر ایک برتن رکھتے ہیں جس میں سوراخ ہو اور پھر اس میں رکھتے ہیں ہم اپنا لولا پھارا اور اس کو پھر آنچ پر ٹھیک ہے پانی ڈال کر کے پانی سے پکاتے ہیں پانی کے بھاپ سے اور کافی زیادہ وہ ایک اس کو پھر چٹنی سے کھاتے ہیں بہت بڑھیاں سواد دیتا ہے اور وہ ہمارے علاقے کا ہر کوئی کھاتا ہے ہمارے ادھر وہ کافی زیادہ فیمس ہے سدھارتھ نگر میں اور کافی زیادہ تاریخ کی طرف بھی ہمیں لے جاتا ہے کہ کس طرح لوگ ایک بہترین کھانا سادہ کھانا بنا لیا کرتے تھے جوکہ ہمارے پیٹ کے لیے ہماری صحت کے لیے بہت بہترین ہے اور دوسرا کھانا ہے سوہینا تو اس کو بنانے کے لیے ہمارے یہاں پر ایک خاص طریقے کا پتا پایا جاتا ہے اگر ہم اس کی شکل کی بات کروں تو وہ تھوڑا پان کے پتے کی طرح دکھتا ہے لیکن اس کا اگر ہم سائز کی بات کریں تو وہ وہی کوئی جو ہے بارہ سے تیرہ انچ ہے لمبا ہوتا ہے اور آٹھ سے دس انچ چوڑا ہوتا ہے اور وہ عام طور سے پانی کے کنارے اگتا ہے جہاں پانی کے تالاب ہوتے ہیں اور اس پتے کو کیا کرتے ہیں اس پتے کو گھر میں لا کے دھوتے ہیں اور اس کے بیچ میں پھر دال جو ہے مسالے کی مسالے دار دال بناتے ہیں اس کو اس کو نارمل دال نہیں بنانی ہے اس میں پانی نہیں ملاتے بالکل بھی سوکھے مسالے دار دال اس کے بیچ میں دو پتوں کے درمیان میں دال رکھ کر کے پھر اس کو گول رول کر کے گول گول کرتے ہیں اور پھر اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا اس کو بھی بھاپ پر پکاتے ہیں اور پھر اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹتے ہیں پھر اس کے بعد بھاپ پہ پکانے کے بعد چھوٹا چھوٹا گول گول پیسوں میں مٹھائیوں کی طرح کاٹنے کے بعد اس کو ہم تیل میں تلتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ چاٹ مسالہ چھڑک کر کے کھاتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑھیاں ہے اور ابھی بھی ہم کھایا کرتے ہیں ہر وقت گاہے بہ گاہے اور یہ کافی زیادہ یہ ریاستی اور یہ اتہاس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی یہ ہسٹری رہی ہے ٹھیک ہے اس میں کافی زیادہ فیمس رہا ہے اور ہمارے گاؤں میں ہمارے سدھارتھ نگر میں یہ ہر جگہ فیمس ہے اور یہاں تک کہ ابھی میں فی الحال دلّی میں ہوں تو کبھی کبھار موقع ملتا ہے تو ہم وہاں سے اس کو منگا لیا کرتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے ہم ایک الگ طریقے کا آئل کا یوز کرتے ہیں جس کو کہا جائے جو ہم زیادہ تر ہندوستان میں یوز نہیں ہوتا ہے زیتون کا تیل یہ بھی اس میں یوز کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے ہاں یہ ہمارے ضلعے کی ثقافت اور تاریخ کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک دیہاتی طریقے سے اس کو تیار کیا جاتا ہے اور یہ اتنا پسندیدہ ہے کہ میں اس میری خواہش ہے کہ اس کو میں شہروں میں لے کر کے آؤں ایک شہروں میں اسٹال لگایا جائے اور یہاں پر بھی یہ بیچا جائے اور لوگوں کی پسند اور دل کی رہنمائی کی طرف اتارا جائے